अगर मैं नम्बरें दी गल्ल करां जेह्के दस थमां दस लक्ख दे बिच्च हैन जि'यां पैह्ला नम्बर आई गेआ सौ आई गेआ दूआ नम्बर आई गेआ पंज सौ आई गेआ त्रीआ नम्बर आई गेआ ज्हार आई गेआ चौथा नम्बर आई गेआ लक्ख आई गेआ पंजमे नम्बर आई गेआ इक लक्ख आई गेआ